जेनेबा आबाद मावनायावहाय मा मा नांगौ हासिनि नांगोल नांगौ मै नांगौ खदाल नांगौ हासिनि नांगौ बिदिनो मावो आरो जों दा दा आबाद खिथि मावो बोसोर बोसोर मावनानै जायो दा आबादफ्रा जागा हायो हायो रोगायो मारा होयो न'याव दिसन्नो खिथि गोथिफ्राखौ दाउनि दा आयजोफ्रा मावो गायो फुयो ना रोगाफायो हौवाफोरजों ना गुरो नाथुर खांख्राइ बिदिनो दिन थाङो फिसा फिसौ मोखां नायलायलाय जायो आरो एफा एनै गोदोथ' गैखामोन एसे एसे जाबाय आरो दा मोसौ मोसाथ' गैया टेक्टार बो गैया बे टेक्टार फोरजों मालाबा एवो आरो एव होयो गोल्लाव गुबुनाखौ आं बे खिथि मावनाय आबाद मावनाय माइ गायनाय फुनाय होन्जावफोरनि हालेवनाय आलि खोनाय गासिबो बे हौवाफोरनि आं दा फिसाफ्राबो होनै बेफार खालामबायो फिसा हौवा सासेबानो फिसा हिन्जाव सानै खामला मावना गाइयो मुजिरा बिहाम बिहामजो दं बिसर गायो स्कलाव लांलाय लाबोलाय खुनुरुखुम गैनायालाय गैखाया हाजिरा मुजिरा मावनानै माबाखो माबायो रोगायो बेबो बिहामजोयाबो लेखा एसे फरायदोंमोन दा हनै एसेल' फरायबाय नागारबाय दा फिसालायाबो नै एसेल' फरायबाय नागारबाय बे सासे बानोखा दा बिसौ बिसौ सासे बिसौ सासे दं बेखौ फोरोंबाय थायो लांस' लांलाय लाबोलाय खालामो बिहामजोआ बे फिसा हिन्जावनि सानै दं फोरोङो खामला दामला मावनानै ओमफ्राय फिसा हिन्जाव सासेनो सासे दं खामला दामला मावनानै बिनिबो बे स्कुल फोरोङो दा बर' माहारि बर' बर' फरायनांगौ दा जोंबोसो लेखा रोङा जाहैबाय आगोलाव खामला मावै मावै फेदेरबोदों फिसाफ्राखौ दा एसे मोसौ मोसा मैगं फान्नानै बुथुम बुथाम खालामनानै मानै मोसौ बायनो हादों आरो बेजों गायखेर रोगानानै जायो